आमच्या वाठारांतल्या कला आनी संस्कृती विकासाक आदार दिवपी निधीचे सोत्र म्हणजे सरकार आनी एजंसी आमच्या गोंयांत खूब अशी कला आसात संस्कृताकूय खूब म्हत्व आसा जेन्ना लोक हांगा भायल्यान येता तेंकां आमचें कल्चर प्रोग्राम खूब आवडटा म्हणून चड अशें तेंकां आमचे प्रोग्राम करून लोक दाखयतात किद्याक तेंका ते पोवन बरें दिसता आनी तेंकां दिसता कितें आमी डिफरंस पयले कशें म्हणून तें तेंकां आमी दाखयतात सरकार आमच्या कलेक खूब म्हत्व दिता म्हणून आमकां तर तरेतरेची कला शिकपाक मेळटा आनी खूब अशें प्रोग्राम हांगा अरेंज जाता तेतून लोक पयता व्हडलें व्हडलें लोक येतात आनी ते पयता आमच्या आमचो प्रोग्राम आनी तेंकां तो खूब आवडटाय म्हणून ते मागीर वचून तेंच्या थंय सुद्दां तसले प्रोग्राम करपा पयता किद्याक म्हटल्यार त्या प्रोग्रामाक खूब म्हत्व आसता आनी तेंकां ते सारके समजना म्हणून ते आमच्या लोकांक व्हरोन थंय प्रोग्राम करता तेंकां मातशें आमकांय मातशे मागीर बरें दिसता किद्या म्हटल्या आमची कला तेंकां इतकी आवडटा आनी तीं आम आमी मागीर तरेतरेचे प्रोग्राम करून तेंका आमची कला दाखयतात आमचे नांव वाडटा आमकां लोक व स्पोन्सर करतात मागीर आमकां सगळी कडेन खंय खंय आपत रावतात आमकांय मागीर बरें दिसता आमकां वळख मेळटा आमकां मागीर दिसता आमी आनी कितें तरी करचे अशें म्हणून आमची फॅमिली आमकां सपोर्ट करता आनी आमकां तरेतरेची कला शिकपाक मेळटा कला शिकून आमी लोकां लोक आमकां खूब लोक वळखतात भारत भारतात खूब तरेची कला आसा संस्कृताक आनी खुबूच म्हत्व आसा संस्कृतान खूब तरेचे ते कला करतात आमची कला सगळी दे सगळी कडेन पावची अशी म्हाका दिसता आमचे कलेचे म्हत्व सगळ्यांक कळपा जाय आज कालच्या भुरग्यांक संस्कृता बद्दल कांय अशें चड अशें खबर नासता म्हणून असले प्रोग्राम तेंकां दाखयत जाल्यार तेंकां आमच्या कले बद्दल थोडी म्हायती मेळटली आमची कला सगळ्यांक कळची अशी म्हाका दिसता